बच्चा नि तऽ ओम्हर तऽ सहिरे लगभग दसे सालमे सिखेले छियो पैंटिङ्ग करना ड्रॉइंग करना तऽ बच्चामे हि सिख जाना चाहियह एकरासँ कोइ हानि नहि है ड्रॉइंग करना अपना कला ड्रॉइंग करैके सहि उमर तऽ दसे दसे साल छै दस सालमे एकदम मस्त मस्त अच्छा अच्छा पैंटिङ्ग सिखि सकै यहऽ